हैलो आं जी आं जी आं अच्छा केक थ्होई जाना तुसेंगी अद्धा किल्लो दा थ्होई जाना तुसेंगी कोई चार किल्लो दा लैना अद्धा किल्लो दा अद्धा किल्लो दा लैना मिली जाना तुसेंगी कोई ढाई सौ रपेऽ दा हां ठीक तुस कल्ल आई जाएओ साढ़े कश मतलब मिगी इक्क घैंटा पैह्लें सनाई ओड़ना साढ़े कश होर बी बड़े गाह्क औंदे रौहंदे ते हां ते लेई जाओ तुस कोई चार साढ़े चार रपेऽ आं चार बजे शामीं ऐ ना जन्मदिन बच्चे दा हां लेई जाएओ तुस कोई गल्ल निं एह् ठीक ठीक पैसे लैंदे आवेओ एह् ठीक ठीक साढ़े कश हैन नेईं नेईं अंडे आह्ले निं होंदे साढ़े कश ब्रैड दे होंदे न नेईं नेईं ओह् निं तुस आई जाएओ एह् ठीक ऐ भी कल्ल आई जाएओ ठीक ठीक